पहिलुका लोक जे छलै से पहिने जे रहै अपन हमर सासु सभकेँ अपन इनार से पानि भरै रहै करै रहै काज आब जे छै से हमरा सभकेँ तऽ ओतेक दिक्कत नहि छै सरकार देलकै यऽ तऽ ट्यूवेल सभ घर घर तऽ घर घरमे जे छै से ओ अपन ओहि से नहा कपड़ा खिचैया खाना बनबैया सभ काज होइ छै आब जे छै से ओ दिक्कत नहि छै पहिने बड़ दिक्कत रहै कल रहै इनार रहै अपन भरै रहै लोक करै रहै आब दिक्कत जे कम गेलैया पहिने बहुत दिक्कत रहै हमरा सासु सभके हमरो सभकेँ पहिने बड दिक्कत रहै सरकार देलकैया बना पुरा गाँवमे तऽ पुरा गाँवकेँ लोक आब ओहिसँ करैया सभ काज आब जे सुविधा भेलैया सभ चीजकेँ पहिने बहुत दिक्कत रहै इनार जे छै तारा स्थानमे ओ तारा स्थानमे जे छै से ओतऽ तारेमाईकेँ जल चढ़ैछै आ तारेमाईकेँ काज होइछै आ इम्हरका लोक नहि भरै छै आ नहि पियै छै नहि किछ करैछै